सोल करी स्पायस गोवा मून लायट अशीं खूब तरेचीं बॉबी चिकन सँटर अशीं खूब तरेचीं आसा आनी अलंकारा कडेन तर सगळेच चिकनाचे आयटम्स मेळटा तें खूब फेमस मडगोंवच्यान पसून लोग खावपाक येता रस आमलेट आनी बाप्पाले ने चिकन सुका आनी बटर चिकन मून लायटाचें चिकन खूब बरें जाता बोनलस खूब डिमांड ताका आमी बी चडशे थंयच्यानच हाडटा कमलाबाय होटॅलाक नुस्तें फ्रॅश आनी नुस्तें फ् फ्रॅश मेळटा आनी लायणी लागतात लोकाच्यो जाग्यार बसवून जाग्या खातीर बसून जेवपा खातीर सुदीप रॅश्टॉरण ती बी बस स्टँडाचेर खूब बरें जेवण मेळटा ताजे कडेन चिकन लॉलिपॉप चिली चिकन आनी बड्डेचे ऑर्डऱ्योय बी घेता आनी खुबदां आमी तें हाडलांय बी बरें लागता स्पायस गोवा खूब फेमस आवट ऑफ आफस्ट आवट स्टेटीची भायले लोकूय बी खुबदां स्पायस गोवा खंय डायरॅक्शन विचारून वतात फीश करी रायस खावपाक थाली तांची बरी जाता गोवन टायप्स सारकी सोलकरी ईज ऑन द हाय सोलकरी हायवेचेर आनी ब येतली वतली टुरिस्टाक गाडी पार्क करपाकय बरी मेळटा जेवणीय बी बरें आसता म्हापसा एंटर जाता तेन्नाच ग ग्रीन पार्क आसा तांचेंय बी जेवण खूब बरें जाता

नवतारा होटॅल आसा म्हापसा हें प्यॉर वॅज आनी वॅज जेवण तांचें खूब बरें जाता अशीं खूब तरेचीं आसात पूण हीं थोडी रॅस्टॉरंटां जीं खूब फेमस जेवणा खातीर आनी लोक मुद्दम जावन ह्या सोदून सोदून येतात पोशन होटॅल्स आसा